جی ہیلو سر جی جی ہم آٹو ڈرائیور بول رہے ہیں بولیے آپ کا کیا سیوا کر سکتے ہیں جی جی جانا کہاں ہے آپ کو اچھا ہنومان میں کس ٹائم جانا ہے آپ کو اچھا کل جانا ہے کس ٹائم میں جانا ہے سر اچھا مارننگ میں پھر بھی کتنے بجے تک آپ نکلیں گے اچھا پانچ بجے نکلیے گا کتنے آدمی ہیں آپ لوگ چارج آپ کو لگ جائے گا سر پانچ سو روپے لگے گا کم میں گنجائش نہیں ہے تو صبح کا وقت ہے پانچ سو روپیہ ہم لے رہے آپ سے دقت ہو جاے ٹریفک لگ جاتی ہے اس ٹائم میں بھی سر نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے سر اگر آپ کو اور اس طرح سے نہیں جانا ہے تو آپ میٹر کے حساب سے چلیے اچھا بجرنگ بلی کی طرف پھر تو اور گھمان ہو جائے گا سر ادھر سے ہم کو بہت گھومنا پڑ جائے گا ادھر جدھر سے آپ کہہ رہے ہیں ادھر ٹریفک ہوتا ہے پولس والا رہتا ہے پھر پکڑ لے گا تو پھر آپ کو فیس بھرنا پڑے گا نہیں سر آپ سمجھ رہے ہیں نا لیکن ہمیں بھی تو اتنا صبح صبح اٹھ کر کے جانا ہے اچھا ٹھیک ہے تب آپ کو جانا ہے تو اس سے پہلے آ کر کے ملیے آپ رات میں ٹھیک ہے رات میں ملیے تو مل کر کے بات فائنلی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے سر اوکے